रंजानायनि दारिमिनाव एबा गेलेनायनि बिफावखौ जोङो नायोब्ला जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो थुलुंगाखां जानो हायो आरो जोंनि गोसोखौ बोहोनो हायो बे रंजानाय बा जोङो मुभिफोर नायोब्ला फिल्मफोर नायोब्ला बा सावथुनफोर नायोब्ला जोङो बे सावथुननिफ्रायनो गोबां जोङो सोलोंनो हायो गोबां जोङो गियान मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो गावखौ थुलुंगाखां जानो हायो आरो गोसोखौ गुदुं जानानै जोङो जोङो मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो चाक डे' फिल्म बे 'चाक डे' फिल्मआव इण्डियानि हकि टीम आइजोफोरनि हकि टीमनि बेवहाय दिन्थिनाय जादों आरो बेवहाय आइजोफ्रा हकि गेलेनाय आरो गोसोआव जुदि बोलो थायोब्ला गोहो थायोब्ला नों गोसोब्ला जोङो देरहानायखौ लाबोनो हायो होनना बे मोनसे मेसेजखौ होदों आरो बे 'चाक डे' फिल्मआव भारतनि आइजो हकि हानजाखौ माब्लाबाबो देरहानो हागोन होननानै सानाखैमोन नाथाय बिथांमोना हकि वर्ल्डकापखौ देरहाबोदों आरो बियो गावनि गोसो बोलो गावनि सोलो आरो गाव जाफुंसार जानो लुबैनाय बेखौ नाजा नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोङो बे सावथुनफोरखौ नायोब्ला रंजानायनि दारिमिनाव जोङो गोबां गावखौ थुलुंगा खालामनो हायो बा जोङो इन्सपायार जानो हायो आरो गावनि जिउआव बै सावथुनफोरबायदि जोङो जोंनि गावनि जिउखौ दैदेनलाङोब्ला इन्सपायार जायोब्ला जोङो मटिभेट जायोब्ला थुलुंगा जायोब्ला जोङो मावनो हायै खामानिखौ मावनो हायो आरो गोबां सावथुनफ्राव जोङो बेबायदि मोजां मोजां आखुफोर मोजां मोजां बिदिन्थिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बे बिदिन्थिफोरखौ जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानांगौ आरो गाव सोलोंनायजों लोगोसे बेखौ जोङो गुबुन सुबुंफोरनोबो फोरमायना होनांगौ गुबुनफोरनोबो दिन्थिनांगौ आरो गुबुनखौबो बै सावथुनफोरनि दारानो जोङो थुलुंगा जाखांहोनानै जोङो जिउआव जाफुंसार जाहोनो हायो आरो जिउआव जाफुंसार जानांगौब्ला नोङो थुलुंगानायखौ नांगौ बेयो जायखिजाया सोरबा जाफुंसार जानाय सुबुंनिफ्राय थुलुंगा लानो हायो आरो बेखौ नोङो बबेबा सावथुननिफ्राय जोङो थुलुंगाखौ लानो हायो बा सोरबा साक्सेसफुल जाफुंसार जानाय सुबुंखौ नायनानै आरो बेनि खस्त' खालामनाय बिनि जि हार्डवर्क बिनि जि सेस्ता बिनि जि नाजानाय आरो बिनि जिउ जारिमिनखौ जों फरायनानै एबा नायनानै जोङो जिउआव थुलुंगा लानो हायो आरो बेबायदि जोङो सावथुन एबा गेलेगिरि बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा लानानै जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलाङोबा जों बयबो जाफुंसार जागोन